सुआल जेह्का तां केह् सनां तुसेंगी बड़ा दिलचस्प ऐ एह् बी कि दुनिया जेह्की ऐवालविंग वर्ल्ड मतलब कि उबरदी दुनियां दे बारे च तुस दस्सो ते जेह्के साढ़ी दुनियां अस सारे एह् कियां चेंज़ होआ'रदा ते दुनियां बिच्च चेंज होऐ करदी ऐ अज्जकल सारे लोकें गी तौल लग्गी दी खेट्ट बस सारे गलांदे कि अग्गें पुज्जचै कन्नै सारें हा बड्डी चेंज़ मेरे मिगी एह् बझोंदी ऐ कि सारे लोक जेह्के न लोकें च ओह् नी ऐ सैह्नशीलता बिलकुल बी नी ऐ होर पेशैंस नांऽ दी कोई चीज़ नी ऐ सारे लोक चांह्दे कि फटाफट कम्म होऐ हर चीज़ जेह्की ऐ फटाफट होई जा होर इसी ज्यादा टाइम नी लग्गै ते मशीनरी बी नी आवा दियां कंप्यूटर ऐ समझी लैओ तुस कंप्यूटर दा कंप्यूटर दी केह् ऐ इ'यै ऐ कि फटाफट कम्म होंदे पैह्ले लोग बेचारे चिट्ठी लिखदे हे कुसै गी तां उसदा इंतजार करदे रौंह्दे बेचारे बलगदे रौंह्दे हे म्हीना बाद कुदै खतै दा जबाब औंदा हा ते फ्ही इक पास्सा परता देना ते पेशैंस होंदी ही लोकें च उनें गी तौल नी होंदी ही कि फटाफट साढ़ी चिट्ठिया दा परता आई जा उ'नें गी पता हा कि म्हीना बाद औना पर हून केह् ऐ हून फोन काल फोन करना इक मैंट्ट कोई फोन नी चुक्कै तां आदमियै गी काह्ली पेई जंदी जे फोन नी चुक्केआ सा फोन गल्ल करनी ही तौल बस सारें हा बड्डी चेंज ते तौल ई ऐ इ'यै आक्खी सकनी कि सारें शा बड्डी जेह्की होऐ तौल ऐ ते उप्परा जेह्का दुनियां च जेह्की ऐ तरक्की दा नांऽ उप्पर जेह्की तबाही होऐ दी एह् बी ऐ इंडस्ट्रियां न बड्डियां बड्डियां इंडस्ट्रियां न होऐ दियां पल्युशन बधा'रदा लेकिन लोकें गी इ'यै लगदा कि अस तरक्की करां ने आं जेह्का जिस देश च जिन्नियां इंडस्ट्रियां न जिस देश च जिन्नै कम्म होआ'रदे उस देश दी तुस समझी लैओ कि उ'न्ना ज्यादा प्रदुशन उत्थें उन्नी ज्यादा तबाही होआ'रदी ऐ पर एह् गल्लां जेह्कियां न बड़ियां गैह्राइयां गैह्राई कन्नै सोचना पौंदियां न जंगल गी तुस दिक्खी लैओ साढे तां जंगल दा नांऽ लकड़ियां बढोऐ दियां ते फ्रनीचर त्यार होऐ रदे ते लोग जेह्के आखदे कि भाई इन्ने इन्ने शैल चीज़ां बनै दियां हून एह् बना दा ओह् बना दा पर एह् कोई नी सोचदा कि जेह्के जंगल खाल्ली होऐ'रदे न होर जंगल खाल्ली होने दे कारण जेह्के असेंही नकसान होऐ दे न जानवर घटै'रदे न जेह्के साढ़ा इको सिस्टम ऐ ओह् बिलकुल जेह्का डगमगाई चुका दा इसदे बारे च कोई नी सोचै दा होर संसार जेह्का बिलकुल जेह्का बदलाव ऐ जिसी इस बदलाव गी पर जेह्की परिभाशा दित्ती जा करदी ऐ अज्ज दे जमान्ने च ओह् परिभाशा कि तरक्की पर मेरे स्हाब कन्नै एह् मेरा पर्सनल मन्नना के एह् तरक्की नी ऐ एह् साढ़ी दुनिया दी जेह्की ऐ तबाही होऐ'रदी ऐ होर एह् तबाही ऐ इस दी कारण ही साढ़ा जेह्के जगह् जगह् इन्ने इन्ने हाड़ होंदे न तुसें पिच्छै जेह् सुनेआ होना इक तीर्थ स्थान ऐ मेरे ख्याल च उसदा नांऽ केदारनाथ ऐ शायद उत्थे एड्डे बड्डे ओह् सुनामी आई ही समझो एडे बड्डे हाड़ आए हे इन्ने जगह र रुढ़ी उत्थें इन्ने लोक रुढ़ी गे हे अच्छा साढ़ै इत्थें लद्दाख च उत्थें बी हाड़ औंदे ते बजह् केह् ऐ पल्यूशन उप्परा डि फारैस्टेशन जेह्के जंगल बगैरा कटोऐ'रदे न जानि कि जेह्का इंवैलेंस होऐ दा जेह्का संतुलन हा ओह् बिलकुल बिगड़ी चुके दा होर उसदे बिगड़ने दे कारण जेह्के ऐ साढ़े जेह्के औेने आह्ले जमान्ने च औने आह्ले जेह्की साढ़ी जनरेशन होनी ऐ उसदे आस्तै बी इक खतरे दी घैंटी समझो लैओ तुस कोरोना आएआ हा ते सारे आखदे कोरोना आई गेआ एह् होई गेआ एह् होई गेआ कियां आया हा कोरोना ओह् बी सारा किश जेह्की साढ़े वातावरण जेह्कियां एह् चेंजस होऐ दियां न उसदा कारण ई ओह् वारयस पैदा होएआ हा कि कोई इ'यां अपने आप पैदा नेईं होएआ तुस आखो के अपने आप पैदा होई गेआ ओह् सारा किश इसदा कारण ई ऐ ते होर इस दुनिया दे बारे इस संसार दी चेंजिग दे बारै च तुस अ'ऊं केह् दस्सां बड्डे बड्डे होआ'रदे हून भाई हां इसरो दे जेह्के विज्ञानक होए ते चन्नै उप्पर चली गे बड़ी बड्डी तरक्की कर उड़ी उं'दा जेह्का ओह् हा चंद्रयान चन्नै उप्पर गेआ मन्नेआ उ'नें तरक्की कीती चन्न बी उ'नें चन्नै दी सतह् उप्पर उतरे उ'नें चन्न दे बारे च दिक्खेआ खोजबीन कीती पर उ'नें एह् दिक्खेआ कि तुसं पैह्ले धरत तबाह् कीती ऐ ते हून तुस गासै गी तलोफां मार'रने पैह्ले जियां तुसें जमीन उप्पर गन्द पाएआ ते हून तुस चन्नै उप्पर जाह्गे उत्थै गन्द पाह्गे इंसान जेह्का जिन्ना फरी इंसान चलाक ऐ उ'न्ना इंसान जेह्का विनाशकारी ऐ सारें शा बड्डा विनाशकारी बी इंसान ऐ ते अगर इंसान समझी जा ते बड़ा किश चेंज होई सकदा पर एह् मेरा आखने कन्नै इंसान ने बी नेईं सुधरना ते कोई आक्खग ते तां बी नेईं उ'न्नै मन्नना हूनै इ'यै कि अस भाई बड़े प्रयास करा ने अज्ज चन्नै उप्पर गे कल उन्नै मंगल उप्पर जाना होर होर ग्रैह् तुप्पने आसमानै जा'इरी धरत ते छुड़ी तबाह् करी हून दिक्खने हून उत्थें जाना उत्थें जाना पर एह् गल्ल जेह्की ऐ मेरे स्हाब कन्नै ठीक नेईं ऐ एह् होर सौ साल दे बाद एह् नी होऐ कि जेह्का साढ़ी ऐ नेचर ऐ बिलकुल ई इसदा कम्म होई जा ते उसदे बाद जे पछताया जा ते इसदा कोई होन जरूरी जेह्की गैंइयां पुट्टियां जान ते पुट्टियां जान पर लगदा नी ऐ कि कोई औग ते कोई समझगे गल्ल ते कोई समझाग ते बाकी इसदे बारे च इ'न्ना ई आक्खङ अ'ऊं ते धन्नबाद ऐ थुआढ़ा बड़ा बड़ा